कब्ज एहेन बीमारीके ठीक करय खातिर हमरसभकऽ घरके जे छै नानी दादी ईसभ जे छै मतलब कुछ कुछ घरेलू उपाय भी करैत छै जेनाकि तत्काली कोइ मेडिकल बन्द रहलय या फेर कुछो कोइ दिक्कतकऽ वजहसँ दबाइ नहि लए सकै छियै तऽ कुछ कुछ अपन घरके उपाय कए सकैत छियै जेनाकि भए गेलय अदरक काढा जकरामऽ तुलसी पत्ता हल्दी ईभ मिलाएकऽ लोककऽ दै छै जेकरा कब्ज होयत छै कब्ज होयत छै तऽ ओ पियैत छै जेकरासँ कुछ राहत मिल पाबैत छै जेनाकि भए गेलय मधु घी इएहए सभकऽ घरेलू उपयोग कएकऽ मतलब तत्कालिक कब्जकऽ ठीक कए सकैत छै ईसभ हमरसभकऽ दादी नानीके कहब कहावत छियै कि मतलब घरके कोइ भी घरेलू चीज जादा फायदा करैत छै दबाइ सभके अपेक्षामे इएहए लएकऽ कब्ज जे छै एक मतलब ओकरासँ थोड़ा बहुत सर्दी भी भए जाय छै जेकरासँ हमरासभकऽ राहत मिल सकैत छै आओर फेर अगर जादा भए जाय छै तऽ मेडिकल या फेर डॉक्टरसँ दिखाबयके जरुरत छै